हॅलो अह हॅलो वळखता गो म्हाका वळखलें आवाजाचेर वळखलें तरी कोण तें सांग अयअयअय बरें मुगो वळखलें तूं म्हाका अह आगो हांव हांगांच आयिल्लें आनी म्हाका भोंवपाक वचूंक जाय आशिल्लें तुमच्या थंय आयिल्लें हांव अह मिरामार गो आनी थंयच्यांतल्यान म्हाका वेगवेगळ्या तरेचें जें हें आसात पळय आमचें दर्यावेळो आसात पळय त्यो म्हाका पळोवपाक जाय आशिल्ल्यो आनी हांव का हांव पयसुल्लें न्ही हांव पेडणेच्यानयेता म्हाका यें सायडीतलें तितलें बरें खबरना म्हाका तूं मातश्यो अश्यो खंयच्यो खंयच्यो बऱ्यो बिचीस आसात त्यो दाखोवपाक शकतलें खंयच्यो खंयच्यो आसात हांगा तुका खबर हांगां हें सायडिंतल्यो तिसवाडींतल्यो म्हाका खंय आसा आनी कितें आसा अशें बरें पळोवपा सारकें हां आनी गोंयचें तुवें म्हणलें बिचीस म्हणटा ते कोलवा अंजुणा बी बरें आहा आं म्हणल्यार पळोवपा सारकें बरें आसा आनी कितें आसा थंय पळोवपा सारकें आनी खंयचे बिचीस आसतलें दर्यावेळो आनी खंयच्यो आसतल्यो आं थंय बरें आसतलें आं ती बोटींगूय करतात अं आनी अं दर्यावेळो आसात थंय आमकां अशें बरी निवळ बिवळ आसा नी हांगां समज मिरामार गेली जाल्यार थंय बरी निवळ आसा नी आं हय हय हय सारकें हय ना जाल्यार लोक येवन हळशीक करता आनी मागीर हय हय हय आमी पर्यटकांक लागून निवळ दवरपाकूच जाय सारकें आनी अं खंयचें खंयचें दर्या हांवें आयकल्यात ते एक हांगा काणकोण एक पाळोळें म्हणून एक आसा न्ही हय हय नी म्हाका खूब उमेद जाल्या पळोवपाची सगले अं दर्यादेगेर भोंवपाची कित्याक ती मातीय बी बरी अशी रेंव बी बरी प्रत्येक दर्यावेळेर देंगेर पळोवपाक येता अं हय हय माती सुद्दां थोडी काळी कशी आनी धवी बी अशी आसता सगळे दर्या ती सुद्दां पळोवपाक म्हाका आवडटली हय येतां येतां हय हांव हांगां आयिल्लेंच आसा नी मातशें अं म्हाका ते जागे खबर नाशिल्लें म्हणटकर म्हटलें तुका विचारूया तूं खूब वर्सांनी मेळटलें म्हाका आनी मागीर आमीं बरोबर भोंवपाकूय मेळटलें नी बऱ्यो खबऱ्योय बी उलोवया गोंयांत हे खूब तरेचें दर्या बी आसात ते दर्याय दर्याक पळयलें जाल्यार म्हाका खरें बरें दिसतलें कितें गोंयांत दर्या म्हणल्यार एक अं आमची उमेद वाडोवपा सारकें आनी एक तें खाशेंलपण न्ही आमचें खरेंच बरें आसा आनी अं हे जे दर्यादेगो आसात पळय त्योच दर्यादेगेर गेल्यार ती दर्याची ल्हारां पळोवपाक खूब बरें दिसता अशें खंयच्या वेळार वचूंक शकता दर्यार आमीं खंयच्या वेळार बरी शांत अशी आसतली आह तो वेळ बरो म्हाका दिसता हय हय सुर्यय पळोवपाक मेळटा हय आनी त्या वेळार म्हाका दिसता लोकूय येता आसतलें खूब लोक हय नी ओ आमीं एक दीस मेळुया तर हांव हांगाच आसतलें न्ही आमीं एक दीस मेळुया आनी पयलींच्यो खबरी बी बऱ्यो उलोवन आमीं ह्या सगळ्या दर्यांचेर भोंवुया हय हय हय बरी तर हां दवरता मागीर मेळया